असांजे लाजपत नगर इलाइक़े में असांखे घणा ई पक्षी नज़रि ईंदा आहिनि जीअं तोतो कबूतर कको बाज मैना वग़ैरह वग़ैरह कॾहिं कॾहिं असांखे मोर बि ॾिसण में अचे थो मोर खे ॾिसणु असांखे तमामु पसंदि ईंदो आहे जॾहिं बारिश जी ॠतु हूंदी आहे त असांखे मोर जे खुलियल पंख ऐं नचंदो मोर ॾिसण में तमामु सुठो थो लॻे